मां त स्विमिंग जाम सरल तरीक़े सां कन्दो आहियां एॾो उहो न आहे मां डाइविंग करे सघंदो आहियां अंडर वाटर स्विमिंग करे सघंदो आहियां पर बसि उन खां वधीक न मां ॿ टे क्लाक करे सघंदो आहियां लॻातार मुंखे जाम मज़ो ईन्दो आहे वधीक न इन्दो आहे कुझ बि करणु पर सरल स्विमिंग ईन्दी आहे सिधी स्विमिंग बस वधीक ॿियो कुझ न ईन्दो आहे मूंखे